अगर हम पर्यटनके परिपेक्ष्यमे कहि तऽ पर्यटन घटि रहलै हंँ पता नहि कोन कारणवश परन्तु पर्यटकके जे मन छै से पर्यटन स्थलसँ आ ओकर असुविधासँ छुटि रहल यऽ जेकि भारी नुकसान छै आर्थिक रूपसँ सामाजिक रूपसँ एवम पर्यटकके मानसिक रूपसँ हमर सभकेँ शहरमे नहि केओ नहि कोनो एहन पर्यटन स्थल अहि आ नहि कोनो एहन देवस्थल अहि जहिमे पर्यटक आबए आ नहि कोनो एहन विश्राम स्थल यऽ नहि कोनो विश्राम भवन यऽ जहिमे केओ भी अपन राति गुजारि सकए जे असुविधाक द्योतक छै सरकार नहि एहिपर किछु कए रहल यऽ

समाजसेवी लोकनि किछु कए रहल यऽ ताहि दुआरे पर्यटकके मन टूटैए सभ पर्यटक आब दूर दूर विदेश देशमे जाकऽ पर्यटन करैए चाहे शिमला हुए देलही हुए मुम्बइ हुए हलाँकि राजगिरमे भी पर्यटन स्थल यऽलेकिन ओ हमर सभकेँ शहरसँ बहुत दूर यऽ